ऐसे छोटे कुछ व्यवसाय निम्न हैं जिनसे हम लोग परिचित है जैसे खान पान की सुविधा देना वेबसाइट में कार्य करना कूरियर सुविधा मोबाइल की दुकान चलाना नई नई सेवाएँ देना सफाई की सेवाएँ देना ऑनलाइन ट्यूशन लेना आई टी सहायता आदि छोटे स्तर पर बहुत से व्यवसाय खोले गए हैं लेकिन विशिष्ट व्यवसाय के रूप में तो हमारे यहाँ कृषि प्रधान देश होने के कारण सबसे ज़्यादा कृषि के विषय में व्यवसाय किया जाता है इसके रोचक तथ्य तो मुझे नहीं पता लेकिन जब हम कृषि करते हैं तो हमें आर्थिक स्थिति में भी अच्छा लाभ होता है हम एक के साथ अन्य फसल भी खेती में उगा सकते हैं जिससे हमें खाने के लिए घरों में अनाज उपलब्ध हो जाता है और हम उसको बेचकर अपनी आर्थिक स्थिति भी मजबूत कर सकते हैं